हमारे यहाँ शादी में नाच गाना होते हैं सब नाचते हैं गाते हैं जोन बाटें तो हमारा भी मन बहुत करता है कि हम भी नाच गा लें लेकिन लेकिन हमके आता नहीं नाचने गाने जोन इसलिए किसी को देखती हूँ तो हमके मन करता है कि हमहु भी ऐसा नाचते गाते मेरी लड़की है तो हर गाने पैर हर एक पर अपना वह अपना नाच गाना कर लेती है हर गाना पर जोन जोन डांस लगाओ डी जे में हर किसी हर किसी भी ऐसा नहीं है कि एक गाना पर वह नहीं नाचेगा सब गाने पर नाच इसीलिए मेरा मन करता है कि हम भी अब चले ऐसे थोड़ा थोड़ा सीखो करो जोन बाटै ओन तो हम भी एसा थोड़ा थोड़ा नाचते गाने लगते हैं जोन बा तो हमारे ननद की आं लड़का का शादी था तो ओ इसीलिए बोलें कि आओ डी जे बाजा बाजेगा तो तुमको भी नाचना पड़ेगा जोन बाटै हैं तो हम भी गए जो सब नाचने लगे तो वह हमको बोले कि तुम भी नाचो जोन बा तो हम भी कहा जोन बाटें हाँ तुम लगाओ नागिन धुन लगाओ जोन बाटै हो तो हम नागिन धुन पर डांस करेंगे जोन बा तो ओ नागिन धुन लगाएँ जोन बाटे तोन उसी गाना पर हम भी डांस किया जोन बाते बोलें हाँ तुम बहुत अच्छा कर लेती हो डांस जोन बाटे तब इसीलिए खूब सब दो तीन घंटे डी जे बाजा बजा नाच गाना ए सब हो रहे हैं जोन बाटे हैं सब नाचे गायन गयेन बरात विदा भई गयेन आयेन दुलही आय ओ करे बाद सुबह उधर शादी ब्याह भ जोन बाटे है दुलही आय अर्छन पर्छन भय जोन बाटे फोनेय कांय की चला जोन बाटे त गबाय बजाय फ़ोन दुलही तै तब गायन बजाय मने बतासी बतासा लुटायन कहेन पैसा लेड्डू जोन रहा सब टाफी घुनघुना ए सब आपन लूटायन देहीन पायन जोन बाटे है त